कृषि जी हिंदी मीनिंग खेतीॿाड़ी इहो सभु संभालणु बोअण अॼुकल्ह असां ॾिसूं था की इन जे कारण ई असांजे घर में अन थो अचे असां ॾिसी वठूं की जेके खेती था करन सिर्फ़ असांजा हिंदू भाई आहिनि कृषिअ में कोई बि हिकु सिंधी माण्हू कोन्हे अॼु ॾिसूं था की केॾी खेतीॿाड़ी करन था तॾहिं वञी करे असांजे घर में अनु अचे थो न त त नथो थी पए कुझु बि असां अॼु ॾिसी वठूं की जेकी बि असांजी अॼु जी जनरेशन जी पीड़ी आहे अॼुकल्ह सभु पढ़ी लिखी करे सभु अॻिते वधनि था चाहिनि कोई बि हिन कृषि ॿाड़ी खेतीअ में नथो अचणु चाहे अगरि असांजो ईअं ई हलणु थींदो त असांजे देश में अनु पूर्ण जी ॾाढी कमी थी वेंदी असां छा खाईंदासीं असां त पोइ बुखो मरी वेंदासीं अॼुकल्ह इहो ई लॻो पियो आहे की मूंखे डॉक्टर ठहिणो आहे पुलिस ठहिणो आहे इंजीनियर ठहिणो आहे हर हिकु प्रकार जो इंटरनैट थींदो थो वञे पर कोई इहो नथो चए की मूंखे खेती बालिणी संभालनी आहे मूंखे कृषि करिणी आहे मूंखे इहो सभु करिणो आहे त अगरि असां इहो सभु न कंदासीं त असांजे देश जो छा थींदो

एॾो कुझु संजोइन था एॾो टाइम तक एॾो संभालनि था पाणी था ॾियनि उस धूप छांव हर हिकु प्रकार जी

भाॼियूं वाडियूं अची पाईंदियूं अगरि इहो सभु इन्हनि जी संभाल न थींदी त असां त काथे वेंदासीं असां त किथां जा बि न रहंदासीं त असांजे भारत में वारनि ने एॾी तरक़ी कई अथनि त उहो भारत वारनि खे बि इहो सभु कृषि खेतीॿाड़ी करण लाइ कोई न कोई माण्हू खपे त असां हिन जो ज़्यादा सां ज़्यादा हुननि में बि प्रयोग करे सघूं अॼुकल्ह गांव वारनि खे बि लॻे थो की असां इहो सभु न करे करे असां कुझु वॾा माण्हू ठयूं कुझु अलॻि कयूं अॼुकल्ह इहो कंहिंखें पसंदि नथो अचे त असां इहो ध्यानु ॾियूं की असां बि कृषि ॿाड़ीअ में बि सहयोग ॾियणो आहे